हैलो उबर मां कंचन जैसवानी थी ॻाल्हायांव ते मां ने तव्हांखे सुबुह नवे वजे फोन लॻाई हुई औरि तव्हांखे हिकड़ी कैब बुक करण लाइ चई हुई ते मां ने तव्हांखे कैब जो समय बि ॿुधायो हुओ की मूंखे उहा कैब ॿी बजे कलैक्टर जे हुते खपे क्योकी मूंखे टे वजे कटनी जंक्शन जे हिते पहुचणो आहे क्योकी मुंहिंजी साढे टे वजे राइट जबलपुर जी गाॾी आहे औरि मूंखे जबलपुर टाइम ते पहुचणो आहे ते मुंहिंजो हिते कम बि छॾामिजी चुको आहे मां ॿी बजे खां हिते ॿीठी आहियां ढाई थियण खो आहियो पर तव्हांजी कैब अञा ताईं न आई आहे मां छा कयां मुखे टे वजे स्टेशन कीअं बि करे पहुचणो आहे कयोकी मूंखे वञी करे जबलपुर जी टिकट बि वठणी आहे और साढे टे वजे मुंहिंजी जबलपुर जी ट्रेन बि आहे ते मूंखे जबलपुर टाइम ते पहुंचणो आहे मां तव्हांसां इहा वेनिती थी कयांव की मां पिछले अधु घंटे खां हिते ॿीठी आहियां प्लीस तव्हां मूंखे ॾह पंद्रह मिंटे में कैब मोकिलायो ताकी मां टाइम ते स्टेशन पहुची करे पंहिंजे जबलपुर जी ट्रेन पकिड़े सघां और ॿी ॻाल्हि त मां तव्हांसां इहा वेनिती थी कयांव की तव्हां मूंखे गाॾीअ जा सही सही अघु ॿुधाइजो हिकु बि अघु मथे न कजो धन्यवाद